राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय पांवड्यार खुबश्यो संस्था आसा जाचेर म्हाका वचूंशें दिसता फोटोग्रेफी करपाक पूण मुखेल म्हणल्यार म्हज्या म्हज्या फोटोग्रफिचो जो विशय जो आसा तो चड करून जनावरांचेर आसा आनी ह्या कारणाक नेशनल जॉग्रफीक फोटोग्रफी कोम्पटीशन हातूंन म्हाका संद घेवची वा संद मेळची हाचो हाची खूब उमेद आसा ह्या पांवड्यार वेग वेगळ्या वेग वेगळ्या फोटोग्राफरांनी आपले फोटो धाडिल्ले आसा आनी तांचे जर फोटो पळयले जाल्यार पळोवन खूब प्रेरणा मेळटा आनी आमी तशेंच त्याच रितीन वेग वेगळे जनावरांच्या वेग वेगळे रितीन वेगवेगळ्या सुवातेनी जे फोटो काडचे आनी ते दाखोवचे अशें अशें दिसता कांय फावट अशी संद मेळप एक म्हणल्यारूच एक वा फोटो थंय ताचें चित्रण जावचें त्या त्या पांवड्यार ताचें चित्रण जावचें हेंच एक व्हडली व्हडली गजाल